हा मूं वटि पंहिंजा पर्सनल सीक्रेट मसाल्हा ॾाढा आहिनि छो जो असां रोटी कंदड़ि आहियूं त पंहिंजा इहे सीक्रेट मसाल्हा रखंदा आहियूं जीअं मुंगफलीअ जा धाणा आहिनि उन में थूम अदिरक गरम मसाल्हो खड़ा मसाल्हा विझी करे सॼो असां पीसे करे मसाल्हो रखंदा आहियूं जेको मसाल्हो कंहिं बि भाॼीअ में हिकु चमचो भरे विझो त उहो भाॼीअ जो सवादु अञा वधाए छॾींदो आहे ऐं असांखे अहिड़ा जामु मसाल्हा रखणु खपनि जेके असांजी भाॼीअ जो सवादु वधाइनि